हलो राजू छाबरिया मां आइ सी आइ सी आइ बैंक मां थी ॻाल्हायांव तव्हां लोन लाहे अर्ज़ी विधी हुई न तव्हांजे बिज़नेस सेट अप लाइ लोन खपंदो हुओ त उहो लोन पास थी चुको अथव त तव्हां इंट्रस्टिड आहियो त मां अॻियां फॉर्मेलिटी तव्हांखे ॿुधायांव हिनजो रेट ऑफ इंट्रस्ट साढी टे टका अथव महीनो हा मां आइ सी आइ सी आइ मां थी ॻाल्हायां घणो थो मिलेव अच्छा न तव्हां ॿ साल भरे वियो पोइ तव्हांखे पाणे ई कंपनीअ में रिक्वेस्ट करे करे घटि कराए ॾींदासीं महीनो तव्हांखे साढी छह हज़ार रुपिया कीअं बि करे किश्त भरणी पवंदव ऐं किश्त जी तारीख़ सम्झो पहिरींअ खां वठी ॾहींअ ताईं बैंक मोहलतु ॾिएव थी पोइ तव्हां पहिरींअ खां वठी ॾहींअ ताईं कहिड़े बि तारीख़ ते भरे था सघो जे ॾहीं तारीख़ क्रोस करे वेंदो त पोइ तव्हांखे फाइन लॻंदो माना डंडु लॻंदो हा जे तव्हां ॾहीं तारीख़ पार करे वेंदव त पोइ हुन में तव्हांखे डंडु भरणो पवंदव इहा साढी छह हज़ार महीनो थींदव टिनि सालनि लाइ टे सालनि तव्हांजो लोन आहे न

जेको तव्हां भरींदव बसि पोइ हुनजे मथां ई वियाजु लॻंदो आहे न इंट्रस्ट जेको बैलेंस अमाउंट तव्हांजो हूंदव बाक़ी उन ते ई तव्हांखे इंट्रस्ट भरणो पवंदो पर जे तव्हां सम्झो कहिड़ो महीनो मिस करे था छॾियो त उनजो बि तव्हांखे इंट्रस्ट लॻंदव तव्हां उहे टे महीना अगरि तव्हां कंटिन्यूं पैसा न भरंदव त बैंक तव्हांखे कारवाही कंदव उहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे पर अॻियां इन केस तव्हांखे कुझु प्रॉब्लम थिए थी या छा तव्हां बैंक खे टे महीना पैसा नथा ॾियो त तव्हांजी सिक ऐं हा तव्हांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाइण विसरी वियमि त तव्हांखे सिक्योरिटी बि रखणी पवंदी कुझु ऐं आधार कार्ड पेन कार्ड डॉक्यूमेंट्स असांखे ॾियणा पवंदव जेरोक्स कॉपी ओरिज़नल न जेरोक्स कॉपी ॾिजो ऐं सिक्योरिटी तव्हां छा था ॾियो माना तव्हां जॻहि जा पन्ना था ॾियो त उहे बि असांखे वरी वकील खां सॼो नोट्रीफाए कराइणो पवंदो त हिननि सभु फॉर्मेलिटी में ॾह ॿारहं ॾींहं लॻी वेंदव ठीकु आहे तव्हांखे जल्दी लोन खपे त सभु डॉक्यूमेंट जल्दी रेडी करे रखिजो जीअं तव्हांजो लोन तकिड़ो पास थिए अॻिते कुझु प्रॉब्लम हुजेव त भली हिन ई नंबर ते फ़ोन करे हिकु दफ़ो पुछी वठिजो हा हा ठीकु आहे धन्यवाद सर